आप इसे अपने सौक़ के रूप में लेने के लिए कैसे प्रेरित हुए शौक़ एक ऐसा चीज़ है जो हर इन्सान को रहता है कि हाँ मुझे इस चीज़ का शौक़ है हर इन्सान के मन में शौक़ की लालसा जगी रहती है कि मैं शौक़ मुझे यह करना चाहिए मुझे वह करना चाहिए सब चाहते हैं कि अपना शौक़ सबके पास मेरा फ़िलहाल शौक़ था कि मैं अपने घर का सारा काम ओम करके मैं अपने बर बाल बच्चों के लिए नाश्ता ओस्ता बनाकर उसके बाद खिला पिलाकर अगर मुझे टाइम मिलता था तो मेरा जो शौक़ था वह था कभी कुछ बनाना जैसे सिलाई करना कभी कभी मैं फ़ेन्टिंग भी करती थी तो पेन्टिंग भी कर लेती थी लेकिन फ़िलहाल अभी सिलाई ही कर कर रही हूँ सिलाई में भी शौक़ है मेरा कभी कभी कभी कभी ऐसा शौक़ आता है जो मन करता है कि इससे चलो कुछ और इसके अलावा कुछ और किया जाए तो कभी संगीत भी सुन लेती हूँ संगीत का भी मुझे बहुत शौक़ है बैठकर संगीत सुनती हूँ फ़्री टाइम जब रहता है तो एक घंटा संगीत भी सुन लेती हूँ और उसके अलावा अपने कामों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने काम के बाद ही मैं दूसरे चीज़ों पर ध्यान लगाती हूँ क्योंकि काम तो मुझे ही करना पड़ता है बाल बच्चे सब हैं उसके लिए टाइम टेबुल मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ता है नाश्ता ओस्ता बनाकर ऊ लोगों के खिला पिलाकर बच्चे सब जब पढ़ते हैं उसके से पहले मैं अपने शौक़ से पहले मैं उनके शौक़ का ख़याल रखती हूँ ताकि उनको कोई इस तरह की कमी ना हो अपने बाल बच्चों को सब समय सब कुछ देखभाल करना ज़रूरतें पूरा करना ये सब मेरा शौक़ है मैं अपनी दिनचर्या में बहुत तरह के काम जो होते हैं वे सब देखते हुए भी मैं अपना कुछ ना कुछ शौक़ को हमेशा पूरा करने का प्रयास करती हूँ और कभी कभी कर भी लेती हूँ अगर टाइम मिलता है तो कर भी लेती हूँ इससे मैं सबसे ज़्यादा शौक़ था मेरा आगे पढ़ाई करने का लेकिन फिलहाल मैं ने इतना ही काफ़ी है जहाँ तक हाँ और बच्चे सब पढ़ रहे हैं बस यही शौक़ है कि बच्चे सब पढ़ लिख लें और अपने पैर पर खड़े हो जाए बस उन्हीं की दिनचर्या में मैं अपनी सारी कोशिशें करती रहती हूँ